देखियौ हमरा एक टा टी भी लैके यए ऑनलाइन ताकि हमारा इमरजेन्सी अइ कि हमरा ऑनलाइनमे लैके यए अहाँसब पता करै छियै कि कतेक दिनमे आबि जेतै हमरा किएक तऽ हमरा इमरजेन्सी छै जतेक जल्दी आबि जेतै ओतेक जल्दी बताबू हमरा एकसँ दू दिनके अन्दर चाही आओर हमरा ओकरापर यूट्यूबके चैनलसभ ताकि सभ ई चैनल भी यूट्यूबके चैनल भी चलय ओकरामे ताकि हमरा जखन जे मोन हेतै हम देख सकै छियै ओकरामे हरेक चैनल हम अपन डाउनलोड कऽ कऽ देख सकै छियै जे जे हेतै ओकरामे कऽ कऽ गूगल भी आबि सकैए हर एक चैनल जकरा कि हम मोबाइलपर यूज करै छियै ओकरा चलेनाइ हमरा भिडियोके आबि जाए इएहसब चीज आबि जाए हम देखैत रहै छी हरेक चीज देखैक लेल हरेक रङ्गके जे मोन हमरा हएत हम देखब टी भी पर जतय व्यवस्था इएह चीज हमरा ई टी भी मे लागत सैमसंग कम्पनीके सैमसंग कम्पनीके हम लाबै लए चाहै छी हँ दऽ दियौ ई चीज हम अपन देखब जे मोन हएत न्यूज मोन हएत न्यूज देखब यूट्यूबमे कोइ भी चीज देखैके हएत तऽ हम देखैत रहब अपन इसब चीज आओर हम की बताबी इसभ लेल तब अहूँ सबके लैके यए तऽ लिअ बहुत नीक चीज छियै ई ऑनलाइन टी भी लिअ इसभ बताबैके लिए अहिने पर ठीक छै दियौन बहुत नीक चीज छियै अहाँ सभ भी दिख जाइत रहू करैत रहू देखैत रहू नीक नीक चीज अहूँसभ देखैत रहू ठीके कएल अइ धन्यवाद